नमस्ते मैम अरे आप कब डा दुकान वह खोलती हैं कितने बजे अरे यह स्वास्थ्य केंद्र वाली दुक अरे वह कब खोलती हैं हाँ तो कभी कभी मैं जाती हूँ तो खुला नहीं रहता है अब बीमार रहती हूँ मुझे दवा लेना था और ऐसे हाँ दवा लेना था अरे मैं तो छो नहीं मैं दो दिन गई थी नहीं खुला था ना किस जिस दिन खुलता है हाँ तो वह टीका उका लगवाना था तो बुख़ार वुख़ार था हाथ पैर दर्द कर रहा था तो दवाई लेनी थी और टीका लगवाना था हाँ आएंगे दो दिन गए थे तो एक खुला था हाँ हाँ डिलेवरी है तभी तो टीका लगवाना है हाँ हाँ ई हाथ पैर में दर्द होता है पता नहीं क्यों ठीक है पता नहीं कमज़ोरी से कि वैसे हाथ वाथ पैर बहुत दर्द करता है हाँ तो वह नहीं सूजन नहीं है शाम को दर्द बहुत करता है हाथ पैर यह सोच रही हूँ जाकर दिखा दूँ किसी दिन ऐसे नहीं मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ इस समय ठीक है आएंगे किस दिन खुलेगा ठीक है ठीक है आएंगे नहीं बस वही दिक़्क़त थी हाथ पैर दर्द कर रहा था बस और वह वैसे तो कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ

वैसे तो बहुत सारा तीसरा है लेकिन वैसे होने वाला तो पहला है हाँ ठीक है बहुत दिन के बाद हुआ है ना बच्चा

नहीं वैसे तो दिक़्क़त नहीं है वैसे तो सब सही है उन सब समान भी कराई थी सब सही है ठीक है ओके मैम